میں فسلانسر میں رہتا ہوں اور میرے پانچ جو ہے پڑوسیوں بہت اچھا رہتے ہیں میرے ساتھ اچھا ان کا کریکٹر اچھا ہے ان کے اخلاق اچھے ہیں اور سب سے پہلے پڑوسی کا نام محمد اظہر ہے دوسرے پڑوسی کا نام جو ہے محمد ریاض ہے تیسرے پڑوسی کا نام احمد ہادی ہے چوتھے پڑوسی کا نام سہیل احمد ہے پانچویں پڑوسی کا نام ابراہیم ہیں